नमस्कार मैं प्रकाश बेड़ा जी हाँ मेरे को हिन्दी में बोलने का एक बार मौका मिला था मेरा अच्छा एक्सपीरिएन्स भी उसमें रहा था जिसमें सबसे बेस्ट चीज मेरे को यह लगी कि जब हम किसी के सामने बोलते हैं कई पर्संस के सामने बोलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहना चाहिए उसकी इस्पीस कैसी है उसके बोलने का तरीका कैसा है बच्चों को उनसे क्या सीख मिलती है क्या नहीं मिलती वो सारा एक्सपीरिएन्स इसमें रहता है जैसे ही मैं फ़स्ट टाइम इस्टेज पर गया तो मेरे हाथ में इस्पीज़ एक छोटी सी इस्पीज़ थी कि आप बच्चों को ये चीजें बताओ जिससे बच्चे उस चीज़ को एग्री ले कर एग्री हो जाएँ कि हाँ सबसे बेस्ट है हिंदी भाषा बेस्ट है हमारी मातृभाषा भी है और बच्चों को हिंदी में एक अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए क्योंकि जहाँ तक हम देखें हमारी मातृभाषा को आज भी हमारी मातृभाषा को अच्छी तरीके से बोला जाता है शुद्ध तरीके से बोला जाता है कहीं गाँव में भी देखा होगा कहीं शहरों में भी देखा होगा हमारी मातृभाषा हिंदी को कभी नहीं छोड़ते तो जब मैं इस्टेज पर फर्स्ट टाइम गया तो मेरा एक्सपीरिएन्स बेस्ट रहा क्योंकि मेरा टॉपिक था कि बच्चों को मोटीवेसनल चीजें बतानी है और जैसे बच्चे अपने भविष्य में जा कर ग्रोथ कर सकें तो मैं इस्टेज पर गया और जब मेरे को मैंने बताया गया बच्चों को कि आपको अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है तो मैंने अच्छी अच्छी चीजें बताई जैसे कि अपने एक तो डेली का रूटीन बनाओ डेली का रेगुलर रूटीन बनाना चाहिए बच्चों को मॉर्निंग से लेकर ईवनिंग तक तो हमें ये चीजें सीखनी चाहिए उनसे कि कैसे क्या एक्सपीरिएन्स है कैसा क्या अनुभव है उन चीजों का तो बेस्ट होना चाहिए बेस्ट ही अपनी ओर से सौ पर्सेन्ट देना चाहिए बच्चों को तो मैंने ये चीजें सारी बच्चों के सामने टीचर्स के सामने या अदर कोई गेस्ट के सामने एक्सप्लेन की तो उन्होंने बेस्ट रहा बेस्ट बताया और मेरा भी एक्सपीरिएन्स मेरे को भी ये लगा कि मेरा भी एक्सपीरिएन्स है जो बेस्ट है तो हमने ये चीजें सभी ऑब्जर्व की और मैं मेरा जब तक मानना है तब तक मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और यही हमारा कल्चर है यही हमारी सद्बुद्धि है यही इधर इसी से ही हमारी जीवन की सारी प्रक्रियाएँ हैं जो स्टार्ट होती हैं तो जय हिंद जय भारत